हेलो हेलो नमस्ते सर हमको हमरा पढ़बाक लेल पढ़बाक अछि ट्यूशन पढ़बाक अछि हमरा जेनाकि बल्बके आविष्कार करबाक अछि तऽ ओहिके लेल केना की छै आँय हँ तऽ हमरा तऽ हम हँ तऽ हमरा सिखबाक अछि जे बल्बके आविष्कार केना कयल जाइ छै तऽ कोचिंगमे हम कतय ई संस्था चलि रहल छै कोचिंगके मधुबनीमे चलै छै कतेक चार्ज छै कतेक फीस लै छियै एक सालके चलै छै ओहिमे सभ अथी सभचीजके आविष्कारके बारेमे छै जेना मोबाइलके आविष्कार के केलकै जेना साइकिलके आविष्कार के केलकै ई सभके आविष्कारसभ जे भऽ रहल छै आइ काल्हिमे तकर हरेक प्रकारके मिल जायत सुविधा हँ तऽ कथी द्वारा ई टेक्निकल द्वारा अहाँ सिखयबै कि अथीके द्वारा सिखयबै किसके कथीके माध्यमसँ सिखेबै सबचीजके तऽ एकर लेल हम मधुबनी आबी हँ हँ आबय पड़तै नहि मधुबनीमे कोनठाम सरिसब पाही मधुबनीमे नवटोलमे आओर ओतयके अथी ओतय पढ़ाइके लेल नमाङ्कन कहियासँ जारी छै तऽ आ चारि हजार बहुत फीस नहि कहै छियै कनी कम नहि कऽ सकै छियै हँ ई बात तऽ सहिए छै ठीक छै हम नामाङ्कन करायब हम आबि रहल छी ओतय फोन नम्बर अहाँसँ भेट जेतै ठीक छै